हाँ मुझे लगता है कि बच्चों को हिंदी भाषा सीखाना ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में जहाँ सभी अभिभावक या माता पिता हैं सभी लोग अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में उनको पढ़ाते हैं उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं तो वहाँ पर बच्चे अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ के केवल अंग्रेज़ी ही भाषा और विदेशी भाषा पढ़ना सीखते हैं और उन्हें हिंदी भाषा धीरे धीरे वह बोलना भूलते जा रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आज के समय में बच्चों को हिंदी भाषा सीखानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिंदी ही हमारी मात्र भाषा है और यह एक ऐसी भाषा है जो हमारे पूरे देश में सभी जगह बोली जाती है और एक हिंदी सरल समझने और बोली जाने वाली भाषा है तो हमें बात बच्चों को सिखाना यह ज़रूरी है कि हमें वह अपनी मात्र भाषा को धीरे धीरे भूलते जा रहे है तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को हिंदी भाषा सीखानी बहुत ज़रूरी है और उनको सिखाई भी जानी चाहिए और सभी जगह हिंदी भाषा जो है वह अनिवार्य रूप से कर देनी चाहिए